नमस्ते जी भैया जी ऐसा है ना कि हमें कुछ बाइक्स वगैरह खरीदनी थी तो भैया जी हमें अब हमें अब बता दीजिये कि हम मतलब क्या आप मतलब हमें अच्छी से अच्छी बाइक दे सकते हैं तो भैया जी ऐसा है ना कि हीरो होंडा तो ठीक है स्कूटी तो ठीक है टी सी एस जो है टी वी एस जो है वो भी ठीक है तो और कोई प्रोडक्ट बता दीजिये न अच्छा बस इतना लगता पाता भैया अच्छा भैया तो ऐसा है के अभी बाइक नहीं चाहिये ठीक है भैया तो भैया ऐसा है कि हमें बाइक तो लेनी है तो उसकी फाम वगैरह भरना पड़ेगा न तो भैया फॉम भरने के लिये हमें क्या करना पड़ेगा तो भैया हमें हमें हमें कहाँ आना पड़ेगा आपकी एजेंसी पर हाँ तो भैया आपकी एजेंसी कहाँ पर पड़ती है अहमदाबाद कौन सा है हाँ तो भैया ऐसा है न कि हमें टी वी एस ही चहिये हाँ तो टी वी एस का एक बार फाम बता दीजिये और टी वी एस का और का नाम बता दीजिये क्योंकि हमें जो वही हम लेंगे न अच्छा अच्छा भैया और भैया मुझे बताइये पहचान लिया क्या महंगा नहीं है पहचान लेगा मेरे को कुछ का काम थे काम था कुछ नहीं कुछ आफ़र वगैरह अच्छा भैया ठीक है भैया तो ऐसा है कि

भैया भैया ऐसा है ना कि हम जैसा कि कैश से लेंगे तो ठीक है कैश पर लेंगे तो क्या हमे कुछ छूट मिल सकती है और डिलेवरी तक हाँ मतलब के आनलाइन तो भैया ठीक है तो हमें अनलाइन ही चाहिये क्योंकि जब हम कैश ही देने आएंगे तो उससे बढ़िया अनलाइन में भी ठीक पड़ेगा अरे घर तक आप पहुँचाएंगे न अच्छा भैया तो मतलब घर तक आयेगा किसमें भरेंगे वो नहीं भैया तो मतलब हम अनलाइन लेंगे तो घर पर आयेगा हमारा प्रोडक्ट अच्छा लेने आना पड़ेगा वो भैया ठीक है भैया धन्यवाद भैया